नमस्ते कहाँ पर जइहो लखनऊ किराया कम से कम वहां का इलाहाबाद का इलाहाबाद का अरे तो वहां से कम से कम लगिहे ढाई हज़ार रुपैया बहुत कहाँ है सारा दिन बर्बाद होइ जाई या तो आप सिंगल जाना चाहते हो फिर डबल हो जाओ तो किराया अरे लखनऊ घुमय जाय के हय तो वहाँ किराया यहाँ से दुइ सौ रुपैया हइ दुई सौ रुपैया हइ अरे कम हाँ लेव हय दू सारा दिन बर्बाद होत हय ऊ ऊ कहे जहाँ हो सके वहां चलो सवारी जब सिंगल में है तो पैसा ज़्यादा लगिहे अगर सवारी हम बैठार के लइके चलब तो ओमा किराया कम लागी इहे चीज़ हो हाँ तो से सवारी जब ज़्यादा बैठीही तो किराया तो कम लगबे करी तो जओ कैसे हे जैसे बोलिन कि हमको सिंगल चलना है तो सिंगल का पूरा भाड़ा देईक पड़त है अरे लौट के आना है तो जैसे बता देहेन कि अब तुमका दुई सौ रुपैया पड़िह तौ दुए सौ रुपैया म अनिहा हमका वापस लाओक और कहाँ क फिर चलावत एक हाँ हाँ चन्द्रिका देवी कइहा है ढाई सौ रुपैया हाँ चन्द्रिका देवी और अरे तौ वो ढाई सौ है तो हम कही अरे तो दोनो तरफ से यार किराया इटौंजा से हाँ तो कुछ कम दे दिहओ अरे तो सौ डेढ़ सौ लगिहे तो फिर समझो ओ कुछ हमरो तो कुछ खर्चा है कि नहीं है वो डी डीजल पेट्रोल के रहओ अरे सवारी रहती है तो वोहय में सब निपटा जइही थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिन जाइ थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिन जाइ कहाँ का अच्छा हमको समय हो रहा था हमको ग गाय लगाना है नमस्ते बोल रहेन हम समय ज़्यादा हो रहा है नमस्ते सर